हेलो मां हिकु कुक कंदड़ु आहियां मां घरु घरु वञी करे खाधो ठाहिंदी आहियां ऐं हुन खां पोइ जेकड॒हिं को मूंखे घरु में टिफ़ीन लाइ चवंदो आहे त मां उहो बि ठाए हुननि खे ॾींदी आहियां ऐं जेका बि वैराइटी हूंदी आहे भई नाश्ते में रोलर्स ब्रेड रोल ब्रेड भजिया समोसो टोस्टर पोहा सभु कुझु ठाहिंदी आहियां ऐं मूंखे ठाइणु जो ॾाढो शौक़ु आहे ऐं खाइणु वारनि खे बि मुंहिंजी रोटी वणंदी आहे भाजि॒नि में बि सभु आइटमस थींदा आहिनि जीअं पालक पनीर आहे पुलाउ आहे नॉन वेज में चिकन आहे मटन आहे क़ीमो आहे कोफ़्ता आहे इहे सभु मां ठाए सघंदी आहियां ऐ मुंहिंजी शै ठयल सभिनी खे वणंदी आहे ऐ घरु में सुबुहु जो मां घरु मां साढे ॾह वॻे निकरंदी आहियां ऐ हिकु घरु में वेंदी आहियां हुते मूंखे रोज़ जा सौ रुपया मिलंदा आहिनि ऐं हुन खां पोइ वरी मां ॿिए हंधु वेंदी आहियां त हुते मूंखे असी रुपया मिलंदा आहिनि छाकाणि त हुते क्वांटिटी घटि ठाहिणी पवंदी आहे ऐं हुते बि जेको कोई बि मूंखे चवंदो आहे हे ठाइ या ही ठाइ त मां हू सभु ठाहिंदी आहियां पर हुन सां गॾोगॾु मूंखे अञां बि हीअ आदत पेई हर का लेडी पंहिंजे पैर ते बीहणु खपे जीअं मां पंहिंजे घरु जो मुंहिंजे घरु में मुंहिंजो भाउ भाभी आहे त मां हुननि खे बि संभालींदी आहियां हुन लाइ मूंखे ही कमु करणु जो मौक़ो मिल्यो आहे ऐ मां करणु चाहियां थी ऐं दिलि खु़शीअ सां कंदी आहियां